मेरे जीवन में मुझे पुआ बनाना बहुत पसंद है क्योंकि यह मेरे घर का बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन माना जाता है इसको मेरे घर में मेरे घर की देवी देवताओं को भी चढ़ाया जाता है और इस से बहुत ही अपने घर में इसका महत्व देते हैं पुआ जो है मेरे घर में जैसे नवरात्रि आती है तो नवरात्रि में माँ दुर्गा को भी चढ़ाते हैं और इसे माँ दुर्गा को अपने घर में इसकी पूजा करते हैं और अपने घर में मनाते हैं और अलग अलग प्रकार के व्यंजन भी मैं अपने घर में बनाती हूँ लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण हम पुआ को ही देते हैं